हलो मैम नमस्ते हमें मोबाइल खरीदना है मोबाइल है अरे दो हजार तक कितने तक है जैसे हाँ बच बच्चों के लिए लेना है वो पढ़ाई के लिए चौदह हजार की और इससे कम में नहीं है नहीं हमें कम चाहिए कम दाम में चाहिए अच्छी क्वाल्टी की चाहिए हाँ हाँ बच्चों को लिए ऑनलाइन द्वारा पढ़ने के लिए लेना है हाँ कौन सी कम्पनी की है हाँ और वीवो का वीवो का कितने में मिलेगा वीवो वाला कितने म मिलेगा अच्छा और अरे दस हजार तक

अच्छा ठीक है बच्चे से पूछेंगे परसों आएंगे अच्छा ठीक है बच्चे से पूछेंगे कौन सी मोबाइल लेगा हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ और क्या हाँ तो बच्चे नाराज तो हो जाते हैं तो मैडम भी बोलती हैं मोबाइल ले लो हाँ तो मोबाइल द्वारा पढ़ाई होती है ऑनलाइन द्वारा

हाँ समय तो लगता है परसों आएंगे आपकी दुकान पर हाँ इस्कुल जाते हैं लड़के ना तो मैडम बोलती हैं नमस्ते मैम